स्मार्ट घड़ी यूज करते हैं जो उसमें दौड़ हम दौड़ते हैं तो कितने मिनट हम दौड़े हैं कितने सेकंड दौड़े हैं कितना दौड़े हैं उसके बाद आपकी हार्टबीट कितनी है सब बताता है उसमें दो तीन मिनट चार मिनट जैसे हम टाइमिंग लगा दिए और दौड़ रहे हैं दो तीन मिनट चार मिनट पाँच मिनट जैसे कि पंद्रह मिनट आधा घंटे जितना दौड़ते हैं उसमें मिनट सेकंड सब बता देता है और रनिंग पर सुबह जब पाँच बजे निकल जाते हैं तो टाइमिंग लगा देते हैं देख देखते हैं आज कि कितना दौड़े हैं हम तो उसमें एक घड़ी का है कि स्मार्ट घड़ी का की कितने मिनट दौड़े हैं कितने सेकंड दौड़े हैं और हार्टबीट आपकी कितनी है अच्छा ख़ासा बढ़िया से होता है और दौड़ने का जो है हमें पंद्रह बीस मिनट तीस मिनट चालीस मिनट जितना हो सकता है एक घंटे डेढ़ घंटे तक दौड़ते हैं दस किलोमीटर पंद्रह किलोमीटर दौड़ते हैं डेली का डेली दौड़ते हैं और इसका मोबाइल पर यूज करते हैं और अब बढ़िया रनिंग के ऐप हैं सबसे इसका यह है कि टाइमिंग आपका अच्छा रहता है और टाइमिंग सही बताता है और हार्टबीट भी कितना है आपका कितने मिनट दौड़े हैं कितने सेकंड दौड़े हैं सब कुछ बताता है इसमें दौड़ते सुबह दौड़ते हैं हम तीस चालीस मिनट दौड़ते हैं चार किलोमीटर पाँच किलोमीटर हम दौड़ते हैं और सबसे बढ़िया वह है कि सुबह दौड़ने से हेल्थ भी अपनी सही रहती है और